इ बुखा मोनसे दिजिथेल लेखा दानि मुगायाव इ बुखा जोबोर गोनां जोंनो स्टुदेन्स टिचार्स रिचार्ज स्क'लार बायदिफोरनो इ बुखा जोबोर हेफाजाब होयो जों इ बुखनि गेजेरजों जोङो जोंनो रोंगौथि बेखौ गुबुननो फोरमायनो हायो मानसि थाङाबालानो इ बुखनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ गुबुन मोनसे जायगायाव हरनो हायो आरो फोरमायनो हायो